हेलो जय झूलेलाल ॿुधायो हा ॾिसण वञूं त डुमस बिच इअं त जाम सुठो अथव पर ॿियूं बि जाम जॻहियूं अथव जिते तव्हां वञी सघो था डुमस जे आसे पासे बि जाम जॻहियूं अथव ऐं डुमस जे अलावा बि चङा समुद्र वारी इहा जीअं तवां सुठे नमूने घुमी सघो था पिया त तव्हांखे मतलबु केसि ताईं केतिरा ॾींहं तव्हांखे घुमण जो आहे रूम त तव्हांजो सभ असां ठाहे ॾिंदासीं ऐं गाॾी बि मतलबु कीअं वञण प्रिफ़र कंदव अगरि जे तव्हां बसि सां वञणु चाहींदा आयो त अगरि सिटी बस जेकी हूंदी आहे छोकी हुननि जा टाइमिंग जीअं फ़िक्स न हूंदा आहिनि कॾहिं लेट थी वञे कॾहिं छा हा हा मां उहे ॿुधायांव पेई की सिटी बस तव्हां प्रिफ़र न कजो अगरि जे तव्हां शहिर में नवां आया आहियो त पर असांजी एजंसी आहे न कारूं बि बुक कंदी आहे ऐं अन नढी मिनी बस ईंदी आहे न उहा बि तव्हां बुक करे सघो था पिया जेतिरा माण्हू हुजे हुन हिसाबु सां ऐं हुन जो ड्राइवर बि तव्हांखे मतलबु सुठो गाइड करे छॾंदव असांजी एजंसी जा जेका आहिनि ऐं तव्हां अगरि जे तव्हां टेशन तव्हां लाईंदव सूरत टेशन तव्हां त तव्हांखे डुमस करिबनि आहे न कलाकु ॾेढु कलाक जेतिरो लॻंदव कलाकु ॾेढु कलाक हा ऐं डुमस जे आसे पासे में तव्हांखे डुमस में हूंदी त तव्हांखे सुठी में हुतांजी मैगी इलाही फ़ेमस आहे उहो तव्हां ज़रूर ट्राय कजो अगरि जे तव्हां हुते वञो था त ऐं बीच ऐं हुते ॿारनि लाइ इलाही राइडूं आहिनि झूला आहिनि हुते बि तव्हां उन्हनि खे घुमाए सघो था पिया ऐं तव्हांखे अगरि जो हुते स्टे करिणो आहे डुमस में इहा अगरि तव्हां चयो था टे ॾींहं घुमण लाइ तव्हां सूरत में आयो त हिते ई डुमस में ई तव्हां स्टे बि करे वठी सघो था पिया उते फ़ाम हाउस ठहियल आहिनि इहे सभ आहिनि फ़ैसेलिटिस ऐं उते ई पासे में केफ़े बि ठहियल अथव जेके तव्हां खाइण पीअण वञी सघो था पिया केफ़े जी जेकी सर्विसिस आहिनि उहे सुठी आहिनि व्यू सुठो आहे सिवियूं ईंदव इन करे उते फ़ैसिलिटियूं सभ अथव स्टे जी खाधे पीते जी ऐं मतलबु तव्हां डुमस में स्टे नथा खणो हा हा तव्हांखे कहिड़ी गाॾी खपे तव्हां घणा ॼणा आहियो ठीकु आहे त मां हिक फ़ॉर सिटेट ॻाडी बुक करे थी छॾां तव्हांजे नाले सां ऐं हुननि जी जेकी प्राइज आहिनि रेटिंग्स आहिनि शिडियुल हूंदो हुओ सभु मां तव्हांखे एस एम एस करे छॾंदीमांव हा ऐं अन डुमस डुमस त तव्हां जो टे चारि कलाक में बि पहुची वेंदव त हुन जे अलावा तव्हां ॿिया बिचीस जे अगरि तव्हांखे घुमणा आहिनि त तव्हां शिवालिक बीच वञी था सघो पिया ऐं ॿिया बि बीच आहिनि मां तव्हांखे चार्ट मोकिले थी छ्ॾां जी जी मां तव्हांखे सभु मोकिले थी छॾाव ऐं जेतिरो थी सघे तव्हां सुठे तरीक़े सां सफ़र कंदव पूरो ध्यानु में अची वेंदो ठीकु आहे अधु कलाक में तव्हांजी फ़ॉर सिटेट गाॾी मोकिले छॾदीमांव तव्हांजे एड्रेस मोकिले छॾिजो ख़ाली जय झूलेलाल